हम जैसे कि कोई सामान मँगवाएँ किसी से और रास्ते रास्ते में ही रह गया तो उस चीज़ की तो हमें शिकायत ज़रूरी है न करना मान लीजिए हमारे घर में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही अर्जेन्ट है हम किसी से यहाँ फ़ोन करें कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है हमें पहुँचा दीजिए और हमें अगर मान लीजिए आधा घन्टा का काम है और आप आधा घन्टा की जगह आप हमें पाँच छह घन्टा में पहुँचाइएगा तो हमारे घर में अगर कोई लोग आया है या कोई चीज़ तो इसमें बेइज्ज्ती तो होगी ना हमारी इसीलिए जैसे कि कोई भी सामान अगर कोई भी है कोई चीज़ किसी का मँगवाता है तो उसको टाइम पर पहुँचा दिया करिए अगर टाइम पर पहुँचा देगा तो आपका भी समय की बचत होगी और उसके बाद हमारा भी जो है कोई आएगा तो उसमें हमारी भी बेइज्जती नहीं होगी और ऐसा करने से दोनों के लिए अच्छा होता है ना लेकिन वह लोग इतनी बदमाशी करते हैं जब फ़ोन कर दीजिए तो कहते हैं अब आ रहे हैं अब आ रहे हैं अब अब करते करते उनलोगों का अब जो है पूरा हो जाता है तीन चार घन्टा लेकिन जिसका जब ज़रूरी होता है तो ज़रूरी में काम अटक जाता है लोगों का